ہندوستان میں بائک سے سفر کرنا ایک بہت ہی دلچسپ اور خوبصورت تجربہ ہو سکتا ہے یہاں کچھ جگہیں ہیں جن کا میں نے دورہ کیا ہے یا جلد ہی دورہ کرنا چاہتا ہوں منالی سے لیہہ کا راستہ دنیا کے سب سے خوبصورت اور چیلنجنگ بائیکنگ راستوں میں سے ایک ہے یہاں کے بلند پہاڑ سرسبز وادیاں اور صاف آسمان ناقابلِ فراموش ہے یہاں کا سفر بہت چیلنجنگ تھا مگر قدرتی خوبصورتی نے ہر مشکل کو آسان بنا دیا گوا اپنے ساحل و کلچر اور تفریحی مواقع کے لیے مشہور ہے بائک سے گوا کے مختلف ساحلوں کا دورہ کرنا بہت ہی دلکش تجربہ ہوتا ہے ساحلوں کی خوبصورتی اور مقامی کھانوں نے سفر کو یادگار بنا دیا راجستھان اپنی تاریخی عمارت و محلّات اور ثقافتی ورثوں کے لیے مشہور ہے جےپور جودھپور اور جیسلمیر کی سیر بائک سے کرنا ایک خواب کی طرح ہے جلد ہی راجستھان کے صحرا اور تاریخی مقامات کا بائک سے دورہ کرنا چاہتا ہوں بھارت کی جنوبی نقطہ ہے جہاں بحر ہند عربی سمندر اور اور خلیج بنگال ملتے ہیں یہاں کے قدرتی مناظر اور سمندری مناظرنامے بہت خوبصورت ہیں کنیا کماری کی سیر اور وہاں کی خوبصورتی دیکھنے کا ارادہ یہ راستہ پورے بھارت کا ایک خوبصورت اور متنوع سفر ہے اس میں مختلف ثقافتی موسمی حالات اور قدرتی مناظر شامل ہیں کئی دوستوں نے اس راستے کی شفارش کی ہے کہ کیونکہ یہ بھارت کی خوبصورتی کو مکمل طور پر دکھاتا ہے یہ ایک خوبصورت پہاڑی مقام ہے جو اپنی جھیلوں بغات اور پہاڑوں کے لیے مشہور ہے بائک سے کوڈائی کنال کا دورہ کرنا بہت دلکش ہوتا ہے کچھ ساتھی بائک بائکرس نے کوڈائی کنال کے سفارش کی ہے ہے کیونکہ یہاں کا موسم اور نظارے بہت خوشنما ہوتے ہیں بھارت میں بائک سے سفر کرنا نہ صرف ایک ایڈ ایڈ ایڈونچر ہوتا ہے بلکہ قدرتی حسن اور ثقافتی ورثوں کو قریب سے دیکھنے کا موقع بھی فراہم کرتا ہے میں نے کچھ جگہوں کا دورہ کیا ہے اور کچھ جگہیں جلد دورہ کرنے کا ارادہ ہے ان سفر کی یادیں ہمیشہ میرے دل میں زندہ رہیں گی